ट्रेनसँ कहीं दूर जाइ छलियै हम अच्छा छौ ओइमे बहुत तरहके बात भेलौ हर तरहके सभ रङ्गके जे छौ आदमी मिललौ इन्सान मिललौ ओतऽ ओहिमे जे छौ ने बहुत तरहके देखै लए मिलल छौ ट्रेनसँ ट्रेनके सीट कहीं कहीं जे छौ ने एतना ने भीड़ हो जाइ छौ ट्रेनमे बैठेके जगह नहि मिलै छौ आओर बाथरूम तऽ गन्दे रहै छौ अच्छा छौ दूर जाइ के लिये बहुतके दिक्कत होइ छौ बट भाड़ा तऽ कम लागै छौ ओइमे

लेट लागै छौ लेकिन ओते भी नहि लेट लागै छौ पहुँचा दै छौ कोनो कोनो छौ कि रेलगाड़ी तुरन्ते पहुँचा दै छौ कोनो कोनो छौ कि हर स्टेशन पर रुकै छौ सभकेँ लअ कऽ चलै छौ सभमे छौ कि जैसे भए गेलौ बोगी एहिमे सभ भड़ले रहै छौ आदमी सभ भड़ि जाइ छौ जगह नहि मिलै छौ बैठे लए सीट बाथरूम गन्दा हो जाइ छौ बहुत तरहके बात छौ हर तरहके दिक्कत छौ टिकट नहि कटेबहि तऽ ओहिमे दिक्कत छौ टी टी टोकि ने टोको भाड़ा चलान कटतौ कुछसँ कुछ बहुत तरहक बात छौ बट सही छौ दूर सफरके लियऽ नजदीकके लिअ भी